نماز روزے اور حز جکات اور دیگر عبادات میں یہ انسان اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس میں جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ عبادت اور نماز روزے ضائع ہو جاتے ہیں اور ریا کاری میں شامل ہو جاتا ہے اس طرح کے جھوٹ ہم سب نہیں بولتے ہیں اور یہ بولنا بھی نہیں چاہیے نماز روزے اس کا صرف مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ سے مانگنا اس میں کسی کو بتانا اور کسی سے کسی کو ظاہر کرنا یہ ریا کاری ہے اور اس میں جو بھی ثواب ملنے والا ہوتا ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان بہت سارے اللہ کو اپنے ناراض کرتا ہے اور بہت سارے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نماز روزہ حج اور ذکات یہ ساری عبادت میں شامل ہے اس ان سب کا ایک وقت ہوتا ہے دن میں انسان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے سال میں روزے رکھتا ہے اپنی زندگی میں حج کرتا ہے اور زکات ادا کرتا ہے یہ مسلمان کا ایک ایک اہم حصہ ہے اور مسلمان کے لیے یہ ضروری چیز ہیں جو کرنا پڑتا ہے